भोपाल शहर में अक्सर जो यहाँ के भोपाल निवासी हैं वो ज़्यादातर व्यवसाय करने में अपनी रुचि दिखाते हैं और उनका थोड़ा बहुत तक देखा जाए की आर्थिक जो योगदान है वह बहुत ही अच्छा होता है और जैसे बाहर से आकर यहाँ भोपाल में बैठे हैं तो ज़्यादातर वह लोग नौकरीपेशा वाले होते हैं उनका जो कैरियर है वह नौकरी के प्रति ज़्यादा ध्यान रहता है और जो यहाँ के लोकल भोपाल के लोग हैं वो ख़ुद भी व्यवसाय करते हैं और अपने बच्चे को भी उसे व्यवसाय में सम्मिलित करते हैं ताकि वह आने वाले जीवन में उस व्यवसाय का हिस्सा बने और उस व्यवसाय को और अच्छे से अच्छे आगे बढ़ाये ऊँचाइयों तक छुए और कैसे कैसे तरीके हैं किस किस प्रकार से हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं इन सब चीज़ों में उसको सम्मिलित करते हैं जो उनका जीवन जीने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग ही होता है उनका जो आर्थिक स्थिति की स्थिति को देखा जाए तो वो बोहोत ही अच्छे होते हैं यानी कि वह नीचे स्तर से वह लोग अमीर होते हैं उनके पास जो आर्थिक स्थिति पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है कोई प्रकार का दबाव नहीं होता है वह बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है और जो नौकरी वाले होते हैं इनको थोड़ा विचार से ही सारा कुछ करना होता है क्योंकि इनका जो अलग से जो व्यवसाय तो होता नहीं है जो भी होता है महीना के लास्ट में इनको पगार मिलती है उससे ही यह अपना जीवन यापन करते हैं इसी प्रकार इन दोनों में इस तरह से फ़र्क दिखाई देता